हैलो हांजी नमस्ते दीदी तुस गोकुल हुंदी ट्यूशन टीचर बोल्ला दियां छुट्टी करी ओड़ी दी तुसें ट्यूशन दा अच्छा गोकुल हाल्ली धोड़ी घर निं पुज्जे दा में सोच्चेआ में पुच्छनी आं महां हां जी नेईं नेईं हां बड़ी रात होई गेदी ते तुसें कैह्लूं नेह् कीती ही छुट्टी

नेईं नेईं थुआढ़े कोल गै पढ़दा नां अजें ते में कीता निं महां पैह्लें तुसें ई गै पुच्छनी आं कि ट्यूशन छुट्टी होई दी ऐ जां नेईं होई दी ऐ हाल्ली

फोन निं ऐ नुआढ़े कोल

अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा हां जी हां जी

हंजी हंजी ठीक ऐ अच्छा